آج سے دو چار سال پہلے میں نے ایک ویوو کا فون فلپکارٹ سے آنلائن کیا تھا وہ میرے پاس صحیح سلامت پہنچ گیا اور وہ بہترین چل رہا ہے اس کی بیٹری سب سے بہترین ہے اور فلپکارٹ کا یہ تو ضرور نیم ہے کہ پیسے زیادہ لیتا ہے لیکن بہترین سامان جو چیز رہتا ہے وہی چیز پہنچاتا ہے اور جب میں اس کو استعمال کرنا شروع کیا تو وہ آج تک ہینگ نہیں کیا اس میں فور جی بی ریم ہے اور چوسٹ جی بی میموری بیٹری اس کی بہت بہترین ہے اور کیمرہ بھی اس کا اچھا ہے وہ یوز کرنے کے لیے موبائل بہت اچھا میں ابھی تک اس موبائل کو یوز کر رہا ہوں اور وہ اب تک یوز ہو رہا ہے ابھی تک وہ ہینگ نہیں کیا نہ اس کی بیٹری کم جا رہی ہے بیٹری چارج میں لگاؤ پندرہ سے بیس منٹ چارج میں لگائیے اور بہترین چارج ہو جاتا ہے اور وہ چلتا بھی بہت بڑھیا ہے کوئی سا بھی مووی دیکھیے اچھے طریقے سے